मां हितेष राजपाल मां तव्हां जे एप मां हिकिड़ो जेकेट ऑडर कयो हो कारे रंग जो छा करे मूंखे कश्मीर घुमण वञिणो हुओ ऐं मुंहिंजे वटि थधि जो जेकेट बि न हुओ ऐं मां तव्हांजो जेकेट ऑडर कयो मुंहिंजे फ्रेंड जी रिक्वेस्ट ते मां मुंहिंजे फ्रेंड चयो हुओ तव्हांखां ऑडर कर सुठो मिलंदो त तव्हांजे हुते सेल हुई मु मूंखे अढाई हज़ार जो ॾेई जेकेट पंद्रहं सौ में पियो ऐं जॾहिं मां ऑडर रिसिव कयो त मां खोले ॾिठो त जेकेट सुठी कॉलिटी जो बि न हुओ ऐं हिनजो क रंग बि प्रोपर कारो न हो त मुंहिंजे वटि त ॿियों जेकेट न हो त इनकरे मूंखे वञिणो बि हो मुंहिंजी शाम जी फ्लाइट हुई कश्मीर जी त मां हू जेकेट खणी वियुमि ऐं मां उते पातो त मूंखे हुन में गर्मी त लॻे ई नथी ऐं मूंखे हिन में जाम थधि पेई इनकरे मूंखे हिते थधि बि सहिणी पेई ऐं पोइ मां हिते आयुमि त हुन जेकेट खे धोरायो त जेकेट जो रंग बि फिटी वियो ऐं हुनजो जेकेट मां कपड़नि जा बुंदा बुंदा पिया निकिरिनि ऐं हुनजी कॉलीटी बि जाम सुठी नाहे ऐं किथे किथे त टूंग बि थी विया आहिनि इनकरे हू प्रॉडक्ट जी कॉलिटी जाम बेकार हुई